میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہیں کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا جمہوریت کے تین دیگر بنیادی ستونوں قانون انتظامیہ اور عدلیہ کے ساتھ مل کر معاشرتی انصاف شفافیت اور حساب دہی کو فروغ دیتا ہے میڈیا کی یہ خصوصیت اسے جمہوریت کی مضبوطی میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے میڈیا کی اہمیت ملک کی ترقی میں شفافیت اور حساب دہی میڈیا عوامی مسائل حکومت کی پالیسیوں اور عوامی مفادات پر نظر رکھتا ہے یہ حکومت کی کارکردگی کو جانچنے اور اس کو رپونٹنگ کرنے کا ذمےدار ہے جس سے عوام کو معلومات حاصل ہوتی ہے اور حکومتی اہلکاروں کو جواب دہ بنایا جا سکتا ہے شفافیت اور حساب دہی کو فروغ دینے سے بدعنوانی میں کمی آتی ہے اور حکومت کے اقدامات پر عوام کا اعتماد بڑھتا ہے عوامی رائے کی تشکیل میڈیا عوامی رائے کو تشکیل دینے میں مددگار ہوتا ہے عوامی مسائل پالیسیوں اور مختلف مضوعات پر مباحث کی میزبانی کر کے میڈیا لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور ان کی رائے چانچنے میں مدد کرتا ہے میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہونے کے ناطے یہ نہ صرف معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ عوامی رائے کی تشکیل حکومت کے حساب حکومت کے حساب دہی اور سماجی مسائل کے حل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ملک کی ترقی کے لیے میڈیا کی مؤثر کارکردگی شفافیت اور مثبت تنقید بہت ضروری ہیں